جہاں تک دوڑنے کا تعلق ہے تو دوڑنا ہمارے لیے ایک جسمانی ورزش ہے ہم تمام لوگوں کو روزانہ تقریباً پانچ کلومیٹر دوڑنا چاہیے ہندوستان میں مختلف موسم ہوتے ہیں مثلاً سردی گرمی برسات گرمی میں دوڑنے کے لیے کوئی بھی عام کپڑا اور ڈھیلا ڈھالا لوور اور جوتے ہونے چاہیے لیکن برسات میں بھیگنے سے بچنے کے لیے ہمیں رین کوٹ کا بھی استعمال کرنا چاہیے دوڑنے کے لیے اسی طرح کے سردی کے موسم میں ہم لوگوں کو گرم اور موٹے کپڑے اور جوتا موزہ پہن کر دوڑ لگانی چاہیے